हेलो हँ यौ हम फोटोग्राफर भेलहुँ पाली गाममे तऽ की कहियौ की काज यए कहिआ यौ चौदह तारीखकेँ छै तऽ हमरा सभके जे छै अच्छा ठीक छै तऽ हमरासभके जे छै जे अहाँकेँ कैमरा जे छै अहाँकेँ जे डी एस एल आर होइए से से क्वालिटीसभमे अगर लेबै तऽ एगो होइ छै हाइ क्वालिटी एगो होइ छै मीडियम क्वालिटी एगो होइ छै लो क्वालिटी तऽ लो क्वालिटीमे अहाँकेँ पड़ि जायत चौदह हजार मीडियम क्वालिटीमे अहाँकेँ पड़ि जायत सत्रह हजार हाइ क्वालिटीमे लेबै तऽ अहाँकेँ पड़ि जायत तीस पैंतीस हजारके लगभग आब जे हुए अच्छा सत्रह हजार अठारह हजार हँ भए जेतै व्यवस्था ओहि लेल अलग चार्ज लगतै हँ अच्छा अच्छा से से सेसभ भए जेतै सेसभ भए जेतै यौ ताहि सभ लेल नहि छै तऽ ड्रोनके साथ आओरो किछु चाही यौ एगो जे होइ छै से अहाँके जेना वीडियो फोटो बनतै तऽ ओकर तऽ वीडियो बनि जेतै लेकिन आओर एगो होइ छै जे एलबम बनै छै फोटो ओहिमे सँ छाँटि कऽ लेल जाइत छै एलबमोवला चाही तऽ ओकर अहाँकेँ अलग चार्ज लागि जाइत छै पैंसठि सएके लगभग लागि जाइ छै यौ एलबम सहित हँ हँ नहि अहाँकेँ तऽ शादी रातिएमे हेतै ने यौ रातिएमे खाली रहतै से हम व्यवस्था कए लेबै से ताहि लए अहाँ चिन्ता नहि करू तऽ पेमेंट तऽ पे तऽ पेमेंट कनि पहिले करय पड़त तऽ जेना सत्रह हजारवला मीडियमवला चूज केलियै तऽ कमसँ कम दू तीन हजार पहिले करय पड़त अहाँकेँ दिअ पड़त बेनी हँ सएह बात छै नहि नहि बस एतबी छै आओर किछो नहि हँ हँ ओ हमर रहतै स्टाफसभ जे छै से जाइ छै तऽ उएह दू चारिगो रहतै आओर नहि किछो बात छै ठीक छै तखन ठीक